हा मूंखे कला ए शिल्प में मूर्ति कला ॾाढी सुठी कला मूंखे वणंदी आहे ऐं मूर्ति कला में छा आहे की असां पंहिंजूं ई मार्केट मां हिकिड़े रॿड़ जो ब्लॉक वठी ईंदा आहियूं जंहिं में असां पी ओ पी जी मिटी विझंदा आहियूं ऐं उन में मूर्ति वग़ैरह जेके बि हूंदियूं आहिनि उहे ठही करे पाण निकिरंदी आहिनि ऐं असां पंहिंजी मन मर्जीअ सां उन खे कलर कंदा आहियूं उन खे सजाईंदा आहियूं ऐं मिटीअ जी बि मूर्ति ठाहींदा आहियूं ख़ासि कर गणपतीअ जे ॾींहं में पंहिंजी पंहिंजे लाइ पंहिंजे घरनि में पूजा करण वारी मिटीअ सां ई मूर्ति ठाहींदा आहियूं ऐं जेके बि कलाऊं आहिनि सभई पाण में सर्वश्रेष्ठ आहिनि पर मूंखे मूर्ति कला पेंटिंग जो ॾाढो शौक़ु आहे